ہیلو السلام علیکم جی وعلے جی جی خیریت امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہیں جی میں کچھ دن مہنیوں پہلے آپ کے پاس ایک گاڑی لی تھی ہاں جی جی وہی ہاں اس کی بہت زیادہ خراب حالت ہے ہاں میں نے اسے کئی بار سروس کرائے آپ کے پاس بھی لے کے آئے پھر بھی جی چلتے چلتے وہ رک جاتی ہے یا پھر ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا پھر اس کا ہارن صحیح سے کام نہیں کرتا میں نے کئی بار اس کے ٹائر بدل بدلوائے ہیں پھر بھی ہاں میں آپ کے پاس لے کر آئی تھی پھر بھی آپ لوگوں نے ایک دو بار ٹھیک کیا پھر بھی ویسی ہے ہاں جی جی یہ گاڑی میرا ڈرائیور چلاتا ہے میں نہیں ہاں جی ہاں وہ وہ ڈرائیور مایوس ہو کر مجھے روز بولتا ہے کہ اسے میں کچھ کاروبار نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ گاڑی راستے میں چلتے چلتے ہی رک جاتی ہے جی میں چاہتا ہوں کہ یہ گاڑی آپ واپس کر دیجیے میں ایجینسی ایجینسی سے بات کراؤ مینیجر سے بات کرتا ہوں آپ کے آ کے جی میں ڈرائیور کو ہی بھیجوں گی انشا اللہ اوکے جی جی جی جی اچھی بات ہے ہاں میں آؤں گی ضرور آؤں گی اچھی بات ہے چلیے اللہ حافظ